मैंने जो है एक जगह पर मुझे जाना था मैंने एक कैब बुक किया था जो जो है तो मैंने उसे अपना एड्रेस बता दिया था जो ड्राइवर है उस कैब का ड्राइवर है वो आ भी रहा था सही एड्रेस पर लेकिन किसी कारणवश वो किसी वो उसे जो है वो भूल गया मेरा एड्रेस जो मैंने बताया था तो वो मेरे उल्लेखित लिखित जगह पर नहीं आया जिस ने जिस के लिए मैंने उसे बोला था तो मैं आप को न्यू एड्रेस बता दे रही हूँ जैसे मेरा न्यू एड्रेस है खड़िया बाज़ार शक्ति नगर सोनभद्र तो आप यहाँ पर या जाइए मुझे जो है कैब कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे आपातकालीन स्थिति में मैंने कैब बुक किया था अब मुझे जाना है तो आप कृपया कर के लेट ना लगाएं और जल्दी जल्दी जो है मेरी जगह पर आ जाएं आप किस कारणवश मुझ मेरे जगह पर नहीं आ पा रहें मैंने जो है आप आप को मुझे बताना चाहिए था मैं पहले ही जगह बदल दी रहती आप ने ख़ुद ही जगह बदल दिया और मुझे समझ भी नहीं आया कृपया कर के आप प्लीस मेरे मतलब कृपया कर के वर्तमान स्थिति में प्लीज़ आप मेरे मेरी जगह पर मेरे स्थान पर आ जाइए जिससे मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है मुझे जाना है तो आप को जो भी प्रोब्लम है आप मुझे बता दीजिए अगर आप को पैसा आगे मतलब पैसा ज़्यादा चाहिए तो मैं पैसा ज़्यादा भी दे दूँगी और अगर आप को ऑनलाइन मतलब चाहिए पैसा तो मैं ऑनलाइन आप को प्रीपेड कर देती हूँ अगर आप को कैश चाहिए तो मैं कैस दे सकती हूँँ आप किसी भी तरीक़े से मेरा जो है मुझे और अब मेरा जो है जिस स्थान पे मैं आप को बुलाई हूँ आप वहाँ पर आ जाइए और मुझे जब आप वहाँ पर आ जाएंगे तो आप मुझे कॉल कर दीजिएगा नहीं तो मैं ही आप को बीच बीच में कॉल कर के बताती रहूँगी कि आप को यहाँ पर आना है कृपया कर के मेरी जल्दी से जल्दी आप जो है ड्राइवर आप मेरे अनुमानित एड्रेस पर आ जाइए